جہاں تک مختلف كھانوں كو پكانے اور اپنے تجربے كی بات ہے تو اس میں مختلف قسم كی باتیں آتی ہیں ویسے تو كھانا بنانا آسان بھی ہے اور مشكل بھی كبھی كبھی كوئی كھانا بنانا بہت وقت لگتا ہے تو كبھی كافی كم وقت میں كھانا پک جاتا ہے مثلاً اگر ہم كم وقت میں بننے والے كھانے كی بات كریں تو دال چاول بالكل كم وقت میں بن سكتا ہے ویسے ہی اگر زیادہ وقت لگنے والے كھانے كی بات كریں تو بریانی بنانے میں بہت زیادہ وقت لگ سكتا ہے اور لگتا بھی ہے ویسے تو مجھے سب سے زیادہ دال چاول اور چكن بنانے میں مزہ آتا ہے اور میرا تجربہ سب سے زیادہ مشكل تب رہا جب میں نے بریانی بنانی شروع كی بریانی بنانے میں كافی وقت بھی لگا اور كافی محنت و مشقت بھی كرنی پڑی حالاں كہ بریانی كھانے میں كافی لذیذ تھی اور مزہ بھی آیا لیكن اس كو بنانے میں ہمیں كافی محنت كرنی پڑی ہمارا تجربہ یہ رہا كہ بریانی بنانا ایک مشكل امر ہے جب كہ دال چاول بنانا آسان